हाँ गुड आफ्टरनून सर सर कौनसी बाइक लेनी है आपको अच्छा अच्छा अपाचे लेना है अपाची मतलब कितना कौनसा सी सी का कितना का लिजिएगा अच्छा अच्छा तो उसमें हम वह तो मतलब अभी है आप देख सकते हैं और किस चीज़ पर ले जिएगा मतलब डाउन पेमेंट करके लिजिएगा अच्छा हाँ उसमें भी आपको लगभग थर्टी परसेंट आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा हाँ उसके बाद आप अपना उसके बाद क़िश्त पर हो जाएगा दो दो साल पर को लिजिएगा आपका मतलब जिसके जिनके नाम से लिजिएगा उनका आधार कार्ड पेन कार्ड हो गया और बैंक का अकाउंट हो गया बुकिंग लेना हो तो आप गाड़ी मतलब लिजिएगा मतलब उनका सब डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा नंबर तो अभी यह यह तुरंत साथ में मिल जाता है क्योंकि अभी इलेक्शन का समय है अभी सब आअ आचार सहिंता लगा हुआ है एम ई आए वाले बोले है जो बिना नंबर का गाड़ी इशू नहीं करना नहीं तो आपको ज़्यादा परेशानी होगा इसलिए तो नंबर तो साथ में मिल जाएगा

टाइम नहीं नहीं आप आप आईएगा तो लगभग तीन चार घंटा आप पहले फ़ोन करके बता दिजीए तीन चार घंटा लगभग लग जाएगा आपको टोटल चीज़ तैयार करने में क्योंकि उसमें असोसिरिज भी कुछ लगाना पड़ेगा मज़ाक़ नहीं लगभग चार घंटा आपको लग जाएगा डाउन पेमेंट आईएगा तब आने के बाद हो जाएगा एसा थोड़े है जितना बोला गया है उतना ही लगेगा आने के बाद हो जाएगा हाँ कैस लिजिएगा तो उसका लगभग एक लाख तीस हज़ार पड़ेगा हाँ हाँ अब हाँ हाँ ठीक है आइए आके देख लीजिए जैसा आप आए हैं आपको पसंद है जोनसा मॉडल अभी नया नया अभी आ रहा है उसके बाद आप पर डे चेक कर लीजिए कौनसा कलर आपको चाहिए जो सही है यदि हाँ हाँ आप अभी आए आकर देखेंगे अभी जो मतलब मार्केट में जोन जो जो मॉडल है अभी मेरे पास अवेलेबुल है आप चेक कर लीजिए एक बार आपको यदि पसंद है नया मॉडल भी मतलब एक एक दो दिन में आने वाला है आकर अपना चेक कर लीजिए देख लीजिए ठीक हाँ दो दो दिन में आता है त आकर चेक कर लीजिएगा हाँ ठीक है एक चेक कर लीजिएगा ठीक ठीक ओके